हाथायाव आखाइजों बानायनाय सिफोरा रेदिमेड सिफोरनिख्रुइ मा माबोरै आलादा होनोब्ला रेदिमेड सिया गोबां रोखोमनि गाबजों दानानै गानानै गोबायैनो दानानै रोजा टाइप खालामनानै होयो खेबसे खेबनै सुबानो ज्रय लोरबां जालाङो बेफोरखौ जोङो एसेबां मोजां मोना आखाइजों बानायनाय सिफोरा रेदिमेडनिख्रुइ साबसिन माने खेबसे दागासे सिया बोसोरसेयाव जिनो नागिरा फारागथिया बेनोदि आखाइजों बानायनाय सिया बयनिख्रुइ साबसिन गान्नो आखाइजों बानायनाया गावनि गोसोबायदि बानायनानै लानो हायो रोजा गोबा बेफोरबायदि दानानै गान्नो हायो गोसोबायदि दासोबानो दे मोजां जायो स्रों स्रों जाया नाथाय हाथायाव फानथिंनाय सिफोरा गोबां आलादा माबोरै होनोबा बिसोरो गावसोरनि मुलाम्फाखौल' नायो गोबा दानानै खुन्दुंखौ खम जाहोयो नाथाय खनसे खन्नै सुयोब्लानो बे सिया जिलाङो आरो बे सिया गोफोन खुन्दुंफोरजोंनो दाला बायनाय रेदिमेड सिफोरनि जोबोद गिदिर हाथाय दङब्लाबो जोंनि इसे गोजान जायो आरो खाथिबो जायो आरो गोजानबो जायो मोनथाम बाजार दं जेरैहाय सानजाहा दुमनि बाजार दङ रेदिमेड सि फानग्रा आरो ओजोंहाय खाथियाव खाथिद्रायबो नङा दुमनिजों एखेआनो गोग्लैयो सिमला बाजार बेयाव समबार बिस्तिबार जायो रेदिमेड सि फान्नाया आरो नैबेयाव दाउधारा बेयाव दङ बाजार मोनसे देवबार खालि जायो बेयो रुबिबार खालि बेयावबो रेदिमेड सि मोनो ओजोंहाय दुमनियाबो सिमलाजों समान गोजानानो जायो बेयावबो रेदिमेड सि मोनो अब्लाबो मानसिफोरा दानि मुगायाव दानो बानानै सुथेनाय सिखौ बायनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला सानसे सान्नैयावनो दानानै दाफुंनो हाया नालाय बानायबो फैबाय बेनि थाखायनो बै गुबुन हारिनि दानाय सिखौनो बायनो मोजां मोनग्रा जानो हमबाय नाथाय गावनि आखाइजों दानानै जे गान्नांगौ बेखौ बावलांनो हमबाय जोंनि बर'हारिया बानाय फैबाय सानसेनो गांसे दानो हाया नालाय बेयाव मालायनि हारिनि सि जोम गुबुन हारि दानायखौसो गोबा स्रों स्रों दानायखौसो बायनानै गुबुन हारिखौसो गोबां लोब लोब रां खामायनो खाबु होनाय बायदि जाहैदों नाथाय जोंनि बर' हारियाबोदि मोनसे गावनि आखाइजोंनो दानानै गोब गोब दानानै गान्नाय जोमनाय सिफोरखौ बाजार हाथायफ्रावबो फानहैनो हायो नाथाय जों दाम खमाव हगारनानै होनो हाया नालाय लाब जाया नालाय जोंनि बर'नि दानाया रोजा जायो नालाय खुन्दुंआ गोबां हाबो खुन्दुंनि दामाबो बांबाय बेरा फारसेथिं गोबां मानसियानो बै माबायाव दानायखौसो मोजां मोनग्रा जाबाय फार्माव दानाय सिखौसो मोजां मोनग्रा जाबाय मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया अलसियासिन जानानै फैदों आरोखि गुबुन हारियासो जोंनि हारिनि गान्नाय जोमनाय सिफोरखौ दानानै गोबा गोबा दानानै फानोसै सानसेयावनो गांब्रै गांबा मिलजों मेसिनजों दानानै बिसोरो गोबां जि दानानै खामायनो हमसै नाथाय जोंनि बर' हारिया बेफोरखौ इसे दाम खमावनो मोनो नालाय बेखौसो बायनो मोजां मोनग्रा जाबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै थाथ'बाय